मूंखे नंढपण जूं ॻाल्हियूं ॾाढियूं यादि ईंदियूं आहिनि मुंहिंजा माता पिता हर छुटियुनि में असांखे घुमण वठी हलंदा असां पंज भाउर भेनरूं आहियूं ऐं हितां ट्रेन में वेंदा हुआसीं त ट्रेन में मुंंहिंजी माता ॾाढा ताम ठाहे हलंदी हुई जीअं त दाल जो फुलको बेसणी कोकी भुगा चांवर पटाटा पापड़ ऐं गॾिजी खाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ इहे ॾींहं मूंखे अॼु बि यादि ईंदा आहिनि जीअं त मुंहिंजे भाउ पिता साहब जो भाउ अहमदाबाद में रहंदो हुओ त असां अहमदाबाद बि वेंदा हुआसीं हुते सौट सां मिली करे ॾाढियूं रांदियूं खेॾंदा हुआसीं ऐं अहमदाबाद में हिकड़ो मां ड्राइव इन थिएटर ॾिठो जंहिं में कार मां वेही करे पिक्चर ॾिसबी आहे इनखां पोइ मां हरीद्वार बि घुमी आयो आहियां पंहिंजे पिता साहिब ऐं माता साहिब सां उते मां हिकु ॠषिकेश ॾिठो ऐं लक्ष्मण झूलो ॾिठो ऐं मनसा देवी मंदर ॾिठो उन खां पोइ मां कोटाबूंदी वियो आहियां जिते मुंहिंजी माता जी भेण यानी मुंहिंजी मासी रहंदी आहे उते बि मुंहिंजा मासात रहंदा आहिनि जेके असां उन्हनि सां ॾाढो मज़ो कंदा हुआसीं ऐं मूंखे ॾाढियूं उन्हनि जूं ॻाल्हियूंं यादि ईंदियूं आहिनि ऐं जाम सुठो लॻंदो आहे